युवामे बेरोजगारी बेरोजगारीके मेन कारण छै बिहारमे यहाँपर युवा आजकल कौशल अथी स्किलवला नहि मतलब बच्चाके अन्दर किछु ओकरालिए करै खातिर ओतना योग्यता ही नहि छै मेन रोजगार बेरोजगारीके कारण ई छै किए ने कि जॉब तऽ छै लेकिन लेकिन ओइसनऽ आब आदमी ओइसनऽ जरूर अथी चाहिअऽ मतलब कि जानैवला ओइसनऽ मिलबै नहि करै छै आदमीके अथी कम्पनीवला सबके बड़का बड़का जे ट्रे जे बड़का व्यापारीसबऽ छै ओकर काम करै खातिर ओहिमे आदमिए नहि मिलै छै युवा कि जँ ओ कामपर रखै सकै ई कारण तऽ छै जे युवाके ओतना अथी नहि छै टेलेन्ट नहि छै कुशल कौशल नहि छै जे रखाबैमे जॉबलए सकै ओ नौकरी करि सकै इहो कारण छै आओर कोन छै बिहारमे यहाँ तऽ आओरो कोन चीज कहै छै ओकरा अर्थव्यवस्था इण्डस्ट्री अथी कारखाना सबके कमी छै जकरा कारणसँ रोजगारे नहि मिललै तऽ ओ जेतै कहाँ बच्चा सभ युवा तऽ इसीलिए रोज बेरोजगारीके कारण इहो छै कि रोजगार नहि मिलै छै आओर हमर सरकारसब धियानो नहि दै छै ओतना कि मतलब बच्चा युवाके रोजगार मिलि जाइ जकरासँ ओकर घरऽ चलै अर्थव्य्वस्था सुधरै ओइसनो कोनो कुछ छेबे नहि करलै ओइसनो सोचबे नहि करै छै अच्छासँ जकर कारण ई रोजगार खाली युवाके खाली मतलब रखै छै कि वोट दै वास्ते कि युवा वोट देतै हो गेलै बस बेरोजगार रहतै कोनो अथी नहि रोजगारे नहि छै यहाँपर